ریاستی حکومتیں اور ہیلتھ کیئر ادارے زیادہ بھیڑ مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف اقدامات کر رہے ہیں جن میں بکنگ آن لائن اور ایمرجینسی خدمات شامل ہیں آن لائن بکنگ سسٹم نے مریضوں کو پہلے سے وقت لینے کی سہولت فراہم کی ہے جس سے ہسپتالوں میں غیرضروری بھیڑ کم ہو گئی ہے مریض گھر بیٹھے ہی اپنے ضروری معاملات فراہم کر سکتے ہیں اور مطلوبہ ڈاکٹر سے ملاقات کا وقت طے کر سکتے ہیں جس سے وقت کی بچت ہوتی ہے اور رش سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے ایمرجنسی خدمات کے لیے اسپتالوں میں خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں مختلف ہسپتال ایمرجنسی کے حالات کے لیے الگ سے وارڈز اور عاملہ مقرر کیے ہیں تاکہ فوری علاج ممکن ہو سکے حکومت بھی ڈیجٹ ڈیجٹل ہیلتھ پلپ فارمز کو فروغ دے رہی ہے جس سے مریضوں کی معلومات تک فوری رسائی اور ایمرجنسی حالات سے مؤثر علاج ممکن ہوتا ہے یہ اقدامات صحت کے سہولیات کے فراہمی کو بہتر بنا رہے ہیں اور مریضوں کے معیاری خدمات فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں